हॅलो ऐमाजोन न्हूं हां म्हाका हायेन एक थोडे दीस पयलीं ऑर्डर केल्लो मोबायल तो तुमी म्हाका सांगलेलो धा तारखेर पावतलो म्हुणून धा मेक पूण तो म्हाका आज पांच तारखेकुच पावलो म्हूण तुमची सर्वीस खरीच म्हाका आवडली तुमी सांगला त्या टायमा पयली पावलो तुमी जी वस्तू हाडून दिली ती तुमच्या मनशान म्हाका सारकी दारांत हाडून दिली फोन केलो आनी खंय तें चवकशी केली घर आनी तो सारको दारांत हाडून दिली ताचे बद्दलूय म्हाका खूब बरें दिसलें दुसरें म्हणजे तुमचें जें पैकींग आशिल्लें तें एकदम पर्फेक्ट आसा म्हणजे एकदम सारकें बरें आशिल्लें उच्च दर्ज्याचें खंयच कट जाल्लें ना पिंजलेलें ना अशें हाचें पयली आमकां केन्ना खुबश्यो वस्तू आमी मागयल्ल्यो पूण केन्नाच अशें पळोवंक मेळूंक ना सो आमकां खूब खोस भोगली तुमी हें पैकींग अशें भशेन धाडून सांगिल्ल्या वेळाच्या पयलीत ही वस्तू बरें भशेन दारा पर्यंत हाडून पावयली म्हणून देव बरें करूं तुमकां